बढ़िआँ ऐखन

हूँ की कऽ रहल छी की कऽ रहल छी हूँ की सब छै सबजी की सब सबजी है कोन कोन सबजी है तऽ की भाव है कोन सबजी ऊँ बहुत महगा जे दै छी एतेक महङ्गा

इमली केना दै छियै एतेक महङ्गा किछु कम नहि कर महङ्गा

आर सबजी तोरा कहैके हो कि मतलब बसिआ

ठीक छै आर सब

एम्हर नहि एमहर सजमनि की भाव छै सजमनि

बहुत मदद कयले कहाँ हम बढ़ाबैत छी पाँच किलो परबल दै देहो

दश किलो कोबी तेरह सए किलो दू किलो टमाटर चारि सए चारि सए काटिके लोहो हम आबैत छी